جی ہاں میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جس کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت ہنسی آئی ہے اور اس کتاب کا نام پرانا اور پیارا ہے جو جین آسٹن نے لکھی ہے یہ کتاب مزاحیہ انداز میں محبت کی داستان کو بیان کرتی ہے مزاحیہ کردار پرانا اور پیارا میں کرداروں کی مزاحیہ خصوصیات کہانی کو دلچسپ بناتی ہیں خاص طور پر مسز بینٹ کی کردار میں مزاحیہ انداز اور ان کی غیرسنجیدہ کوششیں اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین شوہر تلاش کرنے کی قاری کو ہنسانے میں کامیاب ہوتی ہیں روایتی سماجی مزاح کتاب میں سماجی روایات اور طبقاتی تفریق پر نقطہ چینی کی گئی ہے جو مزاحیہ انداز میں پیش کی گئی ہے آسٹن نے اپنی تحریر میں ایسی طنز کی مثالیں پیش کی ہیں جو قاری کو ہنسنے پر مجبور کرتی ہیں پرانا اور پیارا میں دلچسپ مقابلے میں کرداروں کے درمیان مکالمے نہ صرف جذباتی بلکہ مزاحیہ بھی ہیں خاص طور پر ایلزبتھ بینٹ اور فڈس ولیم ڈاسک کے درمیان بات چیت میں چھپی ہوئی چٹکلے اور طنز کہانی کو دلچسپ بناتے ہیں محبت اور مزاح کا امتزاج کتاب میں محبت کی کہانی کے ساتھ ساتھ مزاح بھی شامل ہے ڈراسی اور ایلزبتھ کی محبت کی داستان میں مزاحیہ لمحے ان کی پیچیدہ شخصیتوں اور معاشرتی تضادات کو اجاگر کرتے ہیں یہ کتاب محبت اور مزاح کو مؤثر طریقے سے ملا کر ایک دلچسپ داستان فراہم کرتی ہے جو آج بھی قاری کو محفوظ کرتی ہے جن آسٹن کی تحریر میں موجود لطیف مزاح اور محبت کی پیجیدگیاں اسے ایک یادگار تجربہ بناتی ہیں